हेलो नमस्ते मैं वो साइकल लेना था मुझको मुझे न एक बार देखे थे पोस्टर में लगा था कि आपके यहाँ साइकल मिलता है तो मुझे रेंजर साइकल लेना था हाँ हाँ हाँ

मेरे न छोटे भाई के लिए लेना है रेंजर साइकल वो भी गियर वाला मेरा भाई वो इस साल ना ट्वेल्थ में है और क्या करते हैं अट्ठाइस सौ के हैं

पाँच हजार ये तो बहुत बहुत ज़्यादा बोल दी हैं आप चलो तो ठीक है तो थोड़ा सा कि कम नही करेंगी दो तीन सौ अच्छा ठीक है चलिए आ रहे है न

हाँ मिस काजल जी हाँ हम आ गए

अरे भूल गई थी चलो अच्छा हुआ मैं आ गई वो रेंजर साइकल लेना था मुझको अपने भाई के लिए

हाँ हाँ ये अच्छा लग रहा है ये ये पिंक कलर वाला बहुत अच्छा लग रहा है यही चहिए इसका बताइए कितना प्राइज़ है अच्छा तो है क्या कम नही करेंगी आप हाँ तो यही वाला दे दीजिए अच्छा लग रहा है को अच्छा मैं मैं ना सुनिए मैं न साइकल लेकर जा रही हूँ और आपको न क्या कहते हैं पैसा न मतलब पेटीएम कर देंगे मेरे पास कैस नहीं है अच्छा अच्छा ठीक है तो मैं न घर जाऊँगी अपना मतलब आपका साइकल अभी रख दे रही हूँ घर जा रही हूँ और वहाँ से जब पेमेंट कर दूँगी फिर कल आकर लेकर जाऊँगी साइकल ठीक है क्या कर रही हैं हाँ हाँ ठीक है चलिए कल आएंगे न